جی ہاں نوزائیدہ بچے کے لیے پہلے سال کے دوران کئی رسومات ادا کی جاتی ہیں جیسے عقیقہ جس میں جانور کی قربانی دی جاتی ہے بال اتروائے جاتے ہیں اور بعض خاندانوں میں بچے کا نام رکھنے کی تقریب بھی کی جاتی ہے اسی طرح مختلف تہواروں یا خاص مواقع پر بھی چھوٹے بچے کے لیے رسومات منائی جاتی ہیں